ہیلو میں اپنے دوستوں کے ساتھ سڑک کے سفر کے لیے ایک سلف ڈرائیو کار کرائے پر لینے میں دلچسپی رکھتا ہوں جی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی فی کلو میٹر قیمت کتنی ہے اچھا ہم سات دن کا سفر کریں گے جو دلی سے شروع ہو کر اترا کھنڈ میں چوپٹا جانے کا ارادہ ہے جی برائے مہربانی جی مناسب لگتا ہے کہ آپ مجھے دستیاب کار کے اختیارات کے بارے میں مزید بتا سکتے ہیں بہت اچھا جی معلومات کے لیے آپ کا شکریہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے سفر کے لیے مہندرا اسکارپیو کے ساتھ جائیں گے جی آپ میرا نام درج کر سکتے ہیں میرا نام محمد رضی الدین ہے اور میرا فون نمبر ایک دو تین چار پانچ پانچ چھ چھ سات سات نو جی آپ کا شکریہ ہم اس کے منتظر رہیں گے